میں اپنے فون کے بارے میں آپ کو پازٹیو ایکسپیریئنس دینا چاہوں گا جب یہ فون لانچ ہوا تھا ریئل می سیون آئی تب میں نے آنے سے پہلے اس کا ٹریلر دیکھا تھا تو مجھے واقعی بہت اچھا فون لگا ریئل می سیون آئی تو میں نے اس کو بک بھی کیا بک کرنے کے بعد جب میں نے اس کے فیچرس دیکھے واقعی بہت اچھے فیچرس تھے اس کا بلو ٹوتھ بہت اچھا تھا اس کا کیمرا بہت اچھا تھا اس کے پرائز ریزنیبل پرائز تھے اس کے ساتھ مجھے گفٹ بھی ملا جو کیا کہتے ہیں ہیڈ فون تھا اور واقعی وہ وہ بہت اچھا ہیڈ فون ہے اب بھی میں اس کو یوز کر رہا ہوں اس کو تقریباً مجھے دو سال ہو گئے فون کو یوز کرتے ہوئے بہت اچھا ایکسپیریئنس ہے اس کا بہت اچھا پازٹیو ایکسپیریئنس ہے بہت اچھا فون ہے ریئل می سیون آئی اس کا کیمرا بہت اچھا ہے فرنٹ کیمرا اس کا ایٹ میگا پکسل کیمرا ہے اور بیک کیمرا ایک سو سولہ میگا پکسل کیمرا ہے تو لہذا ہر طرح سے یہ فون بہت اچھا ہے ہر لحاظ سے کالنگ کے لحاظ سے کی پیڈ کے لحاظ سے اور ویٹ کے لحاظ سے ہر طرح سے یہ فون پازٹیو ایکسپیریئنس مجھے دیتا ہے ہر طرح سے یہ فون اچھا ہے